सिरां जिल्लाआव खुंनाय गिबि हारिमुवारि फोरबोफ्रा जाबाय जेरै बर'नि बैसागु एसामिसनि बिहु बेफोर मोननैआनो चिरां जिलानि गाहायै फोर्बो होन्नानै जों सान्नो हायो बिनि उनाव दंबावो माखासे जेनेरेल जेरै फोरबो देवालि हलि संख्रान्ति बेफोर जाहैबाय गुबुन हारिनि नाथाय जोंनि चिरां ओनसोलाव बुंनो थांब्ला गिबियै बर'फोरना बैसागु एसामिसफोरनि बेलायावबा जाहैबाय बिहु बे मोननैयानो चिरां जिल्लानि गुबै हारिमुवारि फोरबो होन्नानैनि जों साननानै लानो हायो जेरै फोर्बोआ जाहैबाय बैसागु बैसागुफोरखौ बर'फ्रा गोदोनिफ्रायनो खुंबोबाय थायो जेरै बैसागुआ कार्तिक बिहु माग बिहु जेन'बा गोदान बोसोर बैसाग दा बेफोरखौ जों फारि फारियै बोसोराव खेबथाम खेब्रैसो जों खुङो आरो एसामिस हारिआवबो बे बिहुखौ खुङो बिनि अनगायै जोंनियाव देवालि बो खुङो हलिआ जोंनाव खम संख्रान्तिआ खम खिन्थु जोंनाव देवालियाबो फोर्बोआबो जायो बिनि अनगायै जोंनाव जेरै दुर्गा पुजा लोखि पुजा बेफोरो जोंनि चिरां जिल्लायाव खुंनाय जायो जेरै बिसेसके जोंनि चिरां जिल्लायाव गिदिरै खुंजानाय होनबा जोंना जाहैबाय लोखि फुजा बिखौ जोंनि चिरां जिल्लानि बिजिनि हालामाव खुंनाय जायो आरो बे खुंनायाव जाथि बर्न गासिबो बाहागो लानानै बे फोर्बोखौ जाफुंसार होयो गिबियाव जोंनि बर'फोरनि बैसागु बैसागुखौ जोङो बैसाग मासाव खुङो जेरै संक्रान्ति आरो बोसोर गोदान साननैनि हाबाफारिजों जायगा जायगा बा दाब दाब जायगायाव जों बे खुंनायखौ नुनो मोनो आरो चिरां जिल्लायाव बे हारिमुफोरा जेरै बर'नि अनगायैबो गुबुन गुबुन हारिफोर दं जेरै जोंना सानथालि दङ उराव दङ बिसोरबो गाव गावनि हारिमुखौ लानानै बोसोरफ्रामबो खुंनायखौ जोङो नुनो मोनो बिनि थाखाय जोंनि चिरां जिल्लायाव जोंनि गिबि रावारि हिसाबैबा जोङो बर'खौनो बुंनांगोन नैथियाव एसामिस हारीनि दा बिसोरो जोंनि फोर्बो खुंनायाव बिसोरबो खुंनायखौ जोङो नुनो मोनो